पनीर खाना भेलै तऽ अच्छा लागै हइ ओहि पर चाबल बनेली चाहे अथी अथी बनेली चाबल पनीर अच्छा लागल कोइ मेहमाने आयल तऽ अच्छा मीट चाहे मछली आनली तऽ ओ अच्छा लागै हइ खाना खाइमे तऽ बच्चो सब खुश होलियै हँ हइ अच्छा अच्छा मटर पनीर बनलै हने तऽ चाबल बनते तऽ अच्छा लागै है मिहमान उहमान आयल तऽ मुर्गा मछली अच्छा से आनली तऽ पूरे परिवारमे खेली बनाके तऽ अच्छा लागे ओकरा अच्छा से बनेली पियाज उआज डालके मसल्ला उसल्ला डालके तऽ अच्छा से भूजली तब बहुत ओ अच्छा लागे खायमे ई खायमे तऽ पूरे मेहमान आर आयल घरमे तऽ बनाके देली तऽ बहुत अच्छा लागल खायमे